मां अॼु तव्हांखे आखाणी ॿुधायां थी लालच बुरी बला आहे हिकिड़े ॾींहुं ॿिलीअ जो पुंगड़ा पंहिंजे माउ खे चयो त माउ कल्ह मुंहिंजा सभु दोस्त जानवरनि जे बाग में सैर करणु विया हुआ उन्हनि खे ॾाढो हुते मजो आयो तोखे त ख़बर आहे त मां कल्ह स्कूल कोन्ह विया हुयसि ऐं जानवरनि जे बाग ॾिसणु चाहियां थो मोकिल जो ॾींहुं आहे मूंखे बाग वठी हलंदीए न प्लीज़ ॿिलीअ चयो पंहिंजे पुगड़े खे बेहदु सुठो प्यारु कंदी हुई ऐं भाहिंदी हुई हिन जी अख़ भू ख़बर हुई त मुंहिंजो बछड़ो जेको आहे सो ॾाढो ज़िद्दी आहे ऐं मञिदो कोन्ह तंहिं करे हिनखे हिनजी ॻाल्हि मञिणी पई ऐं सुभाणे ते आर्तवार हुयो मोकिल जो ॾींहुं हो ॿिलीअ खे इहा ॻाल्हि करिणी पई आर्तवार जो ॾींहुं हो ॿिली पूरे अॼु पुंगड़े खे स्कूल में वञण जे कोन्ह ॾिनो पुंगड़ो माउ खे यादि ॾियारियो त हाणे ॿिली छा करे खेसि पंहिंजे पुंगड़े जी ॻाल्हि मञिणी करे उहो बाग में जानवरनि जे बाग में उनखे वठी वई पुंगड़ो बेहदु ख़ुशि थियो उनखे वे किस्मु किस्मु जानवर ॾिठा शीअं भगड़ चीता हाथी जीं ऐं हिरण तरह तरह जा रंग बिरंगी पखी ऐं बाग ॾिठा ऐं पोए पछाड़ीअ जो इन हिकिड़ो पिंजड़ो ॾिठो हो जंहिंमें जाम कुआ नंढा नंढा कुआ ॾिठा हिकिड़ा चीन जा एमरीका जा इंग्लैंड जा फ्रांस जा ईरान जा इराक जा ऐं मुल्कनि जा कुआ हिक हंधि पुंगड़े के ॾिठी ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं हिकिड़ो जापानी कुओ ॾाढो सुठो हुयो रंग बिरंगी हुयो उनखे ॾाढो वणे पियो हो हाणे ॾिसी करे उनजो ॾाढी दिलि सुरकी त मां इनखे खायां पोइ छा कई ॾिठई त ओचितो उनजे मथा हिकु नेट हुई नेट मां चए पियो मां टपो ॾेआ इनखे टपो ॾेआ टपो ॾिनई धीरे धीरे अंदररि वञी फासी पियो अंदर फासी पियो त उते ॾाढो वॾो आवाज़ थियो उते भेल लॻो भेल लॻण जे करे उतां जो जेको मालिक हुयो हो अची करे इनखे पुंगड़े खे कढी करे पंहिंजे कैद में विझी छॾिईं उते ॿिया बि पुंगड़ा हुया ऐं उहे पुंगड़ा हिनखे चओनि त तू हिते कीअं पहुतईं चईं मां लालच कई त हुननि चयो असां बि लालच कयो हाणे तू बि असां हिते कैद में कैद थींदे तंहिं करे इन मां मिलई थी त लालच बुरी बला आहे